हैलो हँ जी भऽ रहल अछि के बजै छी अपने हँ कोन गाॅंवसॅं बजै छी कतयसँ हँ कहियौ

अच्छा अच्छा हँ कै कै तारीखकऽ कहलियै सात मइ कऽ यौ सात मइ कऽ तऽ आनो जगहसे आर्डर छै यौ तऽ कते लगभग चाही अहाँके सात कार्टून चाही अहाँके तऽ सात कार्टून चाही तऽ हमरा लग तऽ ओहि दिन अहाँके बेसी ऑर्डर छै तऽ अहाँके भऽ जेतै दिक्कत नहि छै भऽ जेतै लेकिन मुदा अहाँ मतलब अहाँ लै लय अयबै की अहाँके घर पर भेजऽ परतै घर पर आओर एम्हर जे अहाँके डिलीवरी चार्ज सेहो परि जायत पर हँ हँ पर कार्टून पर अहाँके पाँच हजार परत एक कार्टून पर किएकि ओहि दिन ओहि दिन हमरासभके ऑर्डर बेसी रहतै आओर पाँच हजार तऽ पर कार्टून एक कार्टून पर तेकर बाद अहाँके डिलीवरी चार्ज अहाँके अलगसे सऽ लागत एक कार्टून पर लगभग अहाँके दू सए रुपैआ लागि जायत तऽ पाँच कार्टून रहत तऽ ओकर एक हजार रुपैआ अलगसे अहाँके लागत डिलीवरी चार्ज जे अहाँके लड़का पहुँचेता हँ

नहि तऽ ओ समयमे अलग रेट हेतै ओ समयमे डिमांड कम हेतै अखन छै की डिमांड जादा छै तऽ डिमांड जादा छै तऽ ओहि हिसाबसे हम दाम बढ़ेने छियै अहिंटाके नहि सभगोटेके लेल ई छै अहाँके बेसीसँ बेसी हम कते कम कऽ देब पाँच हजार हम रखने छी एगो अहाँके कार्टून पर अहाँके चाही पाँच कार्टून सात कार्टून अहाँके चाही तऽ अहाँ सात कार्टून लेबै तऽ हम कम करब लेकिन एक कार्टून पर अहाँके लगभग कतय अहाँ दिअ चाहै छियै चारि हजार एक कार्टून पर आओर आओर डिलीवरी चार्ज अहाँके लगभग सभ मिलाके एक हजार